हय हांवें यूज केला म्युजीक स्ट्रिमींग सरवेस लायक स्पोटीफाय एपल म्युजीक करूंक ना पूण स्पोटीफाय यूज केलां स्पोटिफाय आतां एक म्युजीक स्ट्रिमींग प्लेटफॉम आसा जितून तूं वयता तूं सच करता आनी तितून म्युजीक येता आनी हें आमच्या सिडी आनी म्युजीक डावनलोड करता ताच्याकीन चड बरें आसा एकूत ड्रॉबक ड्रॉबॅक कितें की एडवटीजमेंट्स येता दोन सोंगां जाली एडवटीजमेंट येता तो एक ड्रॉबॅक आसा आनी इफ तुका ते काडूंक जाय जाल्यार तुका प्रिमीयम घेवपाचे पडटेलें तातूंत पयशे वयता सो आमकां चलता दोन एडवटायज आमकां चलता आनी पयशे भरपाचें पडना पयलींच्या टायमार कितें जालें सिडी घेवपाची पडटाली ते सिडी येताल्यो खूब म्हारग आनी ती सिडी स्टोर करूंक जाय ताका डिविडी प्लेयर आसूंक जाय आनी इफ तुका डिविडी प्लेयर ना तो बाय कर तो बाय आनी कोण करतलो सिडी सिडी जाय ती सिडी स्टोर खंय करतलो ते सिडीन कितली सोंग आसा तें तुका खबर ना आनी म्युजीक डावनलोड करता ऑनलायन तें आसा एक ऑप्शन सारको पूण तातूंत कितें जाता तुका तुज्या फोनान स्टोरेज आसूंक जाय तितली तुजो बारा जिबी हें बत्तीस जिबीचो रॅ रॅम आसा आनी तूं तातूंत सोंगां घालता तुजी गेमी आसतलींं तुजी दुसऱ्यो फायली आसतल्यो तुजे दुसरे एप्स आसतले ती खूब स्टोरेज घेता तुका म्युजिका खातीर तूंं स्पेशली स्टोरेज दिवचो ना सो स्पोटीफाय एक चड बरो ऑप्शन आसा तूं तातूंत ऑनलायन वसोन तूं म्युजीक थंय आयकोंक शकता तुका डावनलोड करपाची गरज ना आनी हो सिडी आनी ते म्युजीक ऑनलायन डावनलोड करता ताज्याकीन चड बरें ऑप्शन आसा तातूंत मातशें तुका पयशो भरूंक पडटलें इफ तुका प्रिमीयम जाय नाजाल्यार तूं एडवटायज दोन एडवरटायज आयकून सुद्दां म्युजीक आयकूंक शकता